हेल' नोंथां औ दहाय आङो केब बुक खालामदोंमोन नोंथांनिखौ ओमफाय आं दा बे एके लकेसन रुपनोगोर होदोंमोन ना बे लकेसन आव आं दा गैला थारमानि आङो इमारजेनसि खामानि जानानै कलेजाव फैनांबाय आरो गभमेन्ट कलेजाव औ ओमफाय दा आंखौहाय बे गभमेन्ट कलेजनिफ्रायसो लांफैनांसिगोन नोंथाङा औ आं गोदान टाइम आवहाय बुक खालामफिनबाय टाइम खौ सेन्ज खालामफिनबाय औ बे टाइम आव फैनानै नोंथाङा दा आंखौ लांफैबानो जाबाय औ जेखुनु आं बे क'क्राझार गभमेन्ट कलेजनि लामायावनो नेनानै थागोन दा लांफैदो औ दे औ